ہلو سر آپ نذیر ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں سر میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ڈنر کا پلان کر رہا تھا آپ کے ریسٹورینٹ میں تو سر میرے لیے میز بک کر دیجے اور میرا کھانے کا جو آڈر ہے وہ بھی لکھ لیں اور میں آپ کو فون اس لیے کیا ہوں تاکہ یہ بتا دوں کہ یہ جو میرا کھانا رہے گا اس میں جو مسالے اور جو مٹھائیاں ہیں اس میں چینی کی مقدار وغیرہ کتنی ہوگی تو سر آپ ایسا کریے کہ ہم بیس لوگ ہوں گے تو ہم ہمارے جو بیس لوگوں کا کھانا ہوگا اس میں مسالہ تھوڑا کم رکھیے گا اسی طرح تیکھا پن اس میں بھی کم رہے گا اور جو مٹھائیاں جو ہم ڈزرٹ کے لیے لیں گے اس میں میٹھے کی مقدار یعنی چینی کی مقدار زیادہ مت کرنا کہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے تو اس بات کا خیال رکھیے گا اور ہم بیس لوگ آئیں گے آپ کے یہاں ڈنر کرنے کے لیے تو مسالے وغیرہ کا یہ سب کا بات اس بات کا خیال رکھنا تاکہ کچھ زیادہ نہ ہو پائے ٹھیک ہے سر